मिथिलाञ्चलमे छै से हमरा लोकनिक ओहिठाम मुखतया लोक आब आश्रित भऽ पहिले तऽ बहुत सिने सिनेमा नहि छलै ड्रामाके बहुत व्यवस्था छलै रङ्ग बिरङ्गके कलाकार सब एहिठाम छलखिन हन हालो फिलहालमे तक छलथि हन आब जहियासँ टी वी के प्रचार भेल तहियासँ ओ कलाकार सबके महत्व घटि गेलैनि ओहिसँ लोक घटिके अपन टी वी ए सबमे लागल रहै छथि ओकरे असल उद्योग बनेने छथि ओहिसँ सभटा कारबार करै छथि लोकके अखनो सिनेमा नाटक देखबामे मोन लगै छनि परन्तु आब ओकर व्यवस्थे खत्म भऽ गेलै बदलि गेलै सब आब फिल्मे देखता की टेलीविजने देखता रेडियो सुन सुनता बुझलियै